ہیلو سر زمیٹو سے بات کر رہے ہیں سر میں نے فون کیا تھا وہ چائے کافی منگانے کے لیے اور کچھ کھانے پینے کا سامان مٹن قورمہ کیا تھا اور مٹن بریانی کی تھی تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے گھر کافی دور پہ ہے اور دو تین کلو میٹر ہے اور یہاں آتے آتے میرا ماننا یہ ہے کہ مشروبات جو میں منگا رہا ہوں کافی وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو اِس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ ایسی پیکنگ کریے گا کہ جس کی وجہ سے وہ میرے گھر تک آتے آتے ٹھنڈی نہ ہو گرم ہی رہے کیوں کہ پہلے میں بریانی کھاؤں گا اور پھر اُس کے ساتھ مٹن کھاؤں گا مٹن کے بعد میں کافی پیوں گا تو کافی جب تک اتنی دیر کا فاصلہ رہے گا تب تک میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ دیر تک وہ گرم رہے اِس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اُس کو اچھی پیکنگ کر کے گرم رہے تاکہ بھیجیے گا